अरे पूजा तू कैसे यहाँ चल अच्छा हो गया मिल गई तू मुझे तुझसे कुछ पूछना था अच्छा ये बात यहाँ बालाघाट में कोई ऐसा नया रेस्टोरेंट खुला है क्या जहाँ का खाना सबसे अच्छा हैं जहाँ पर मतलब पूरे खाद्य पदार्थ अच्छे अच्छे मिलते हैं क्या तू बता सकती हैं अच्छा अच्छा मुझे जैसे मीठा में चाहिए या एकदम स्पाइसी तीखा खाना अच्छा सुरुचि वाले के यहाँ अच्छा अच्छा वहाँ मिलता हैं अच्छा खाना और उसका रेट वगैरह सब अच्छा रहता है चल ठीक है तो फिर मुझे न कही का भी एक अच्छा मतलब मन कर रहा था कोई नया रेस्टोरेंट से अच्छा खाना में आर्डर करूँ या मैं उसे खा कर देखूँ कि सबसे अच्छा कौन से रेस्टोरेंट में खाना बनता है इसलिए तू भी मुझे मिल गई तो मैंने तुझ से ही पूछ लिया